میں زندگی میں اپنی سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دیتی ہوں وہ میرے ماں باپ ہیں کیونکہ میرے ماں باپ نے میرے لیے سب کچھ کرا زندگی میں اور میری ماں نے تو اتنی محنت کری ہے کہ جب ہم چھوٹی تھی میں تو میری ماں نے میرے لیے ہم لوگ کے لیے اپنی جاب دیکھی کام کرا اور انہوں نے دن رات ایک کری ہم لوگ رات میں اکیلے سوتے ہیں ہماری ماں کام کرتی تھی اور اتنی تعلیم حاصل بھی نہیں کری لیکن وہ ایک نرس بن گئیں اور انہوں نے ہمارے لیے ہر چیز کی نعمتیں بخشیں انہوں نے ہر چیز مجھے نوازا ہر چیز سے اور میرے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ انہوں نے مجھے نہیں دلوائی اور میری خواہش ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے وہ چیز دے دی تو میرے لیے وہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے زندگی میں شاید ہی کوئی رکھتا ہوگا کیونکہ انہوں نے میری خوشی میری غمی ہر چیز میں میرا ساتھ دیا میرے ہر چیز میں مجھے سپوٹ کیا یہاں تک کہ کہ میں کبھی گر بھی جاؤں تو بھی اٹھا کے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں لگی نہیں صحیح ہو جاؤ گی ماں باپ اتنی اہمیت ہے میری زندگی میری ماں کی کہ شاید ہی کوئی لے پائے میری ماں کی اہمیت اور میری ماں نے میرے لیے سب کچھ کرا ہے اور وہ زندگی کی ایک ایسی نعمت ہے کہ ان کو وہ نعمت کبھی مل ہی نہیں سکتی اور میری ماں میں دن رات اپنا آرام چھوڑ کے ہمارے لیئیں ڈوٹیاں کریں اور ہر چیز نعمت دی جو ان سے ہم کپڑے سے کپڑے دیے جو ان سی چیز کہہ رہی چیز دلوائی مجھے اور میری ماں مجھے کبھی بھی غلط کام کے لیے سمجھایا اور اچھے کام کے لیے توقع کری اور بہت زیادہ آگے بڑھنے کی مجھے آج جتنی تعلیم میں نے حاصل کری ہے میری ماں کی وجہ سے کری ہے